गोंय आतां खूब फामाद जाल्ल्या कारणान गोंयान गोंयकारूत न्हय पण भारतांतले सगळें लोक हांगासर रावता आनी त्या कारणान गोंयात कोंकणीच न्हय पण वेगवेगळो भास लोक उलयतात आनी तेका लागून जे लोक गोंयकार आसा नीज गोंयकार आसात तेंच्यानी कोंकणी उलोवप खूब गरजेची आनी ते कोंकणी उलोवन तेंच्यानी आपल्या आपूण गर्व आसपाक जाय ह्यांचेर तेंची जो गोंयकारपण आसा तें दाखोवन येतलें